हेलो हँ हम अनुराधा कुमारी बाजि रहल छी हम अहाँसँ मैथिली गीत मतलब कि सुनऽ चाहै छी जे मतलब

मतलब कोन कोन कखन कखन अहाँ मतलब कि हम अहाँके आदर्श मानै छी हमहूँ तऽ रहै छी मतलब कि एही जगह परमे लेकिन मैथिली गीत मतलब ओतेक नीकसँ मतलब नहि गाबि पाबै छी से अहाँके देखलहुँ हेँ गीतसब सुनलहुँ हेँ तऽ अहाँके बहुत बढ़िआँ मतलब गाबै छी अहाँके हम आदर्श मानै छी अहाँ बहुत बढ़िआँ गीत गाबै छी से कोन मतलब कखनके कोन गीत कखन कखन मतलब गाएल जाइ छै से कनि हमरा बता दिअ

अच्छा

अच्छा अच्छा बिआह कालमे जे मतलब कोनो कोनो गीतसब एहन होइ छै जे मतलब कनि अच्छा

आओर समदाउन कखन गाएल जाइ छै आओर खिलौनासब जे कहलिए हइ जे मतलब गीतसब होइ छै से सब मतलब कखन गाएल जाइ छै अच्छा आओर मतलब मैथिलीमे तऽ बहुत सारा गीतसब होइ छै हँ तऽ एक

एकटा कनिके भगवतीके गीत सुनाउ ने

अच्छा बहुत बढ़िआँ लागल बहुत बढ़िआँ लागल